पंद्रहं डिसंबर ॿ हज़ार पंज टेवीह मार्च उणवीह सौ छाहतरि नवं मार्च उणवीह सौ छाहतरि अरड़ाहं नवम्बर उणवीह सौ छावंजा्हु सतरहां नवम्बर उणवीह सौ पंजिवंजा्हु